औ नोङो औ ए साइखेल नांगौमोन ने साइखेलआलाय दङ नोंनो मा मा साइखेल नांगौ ओरै जेन्ट्स हौवाफोरनि दं हिन्जावफोरनि दं गिदिरनि उन्दैनि दं बिदि ए दङ दङ दङ नोङो मा ए दामालाय बिदिनो साइखेल नायै साइखेल बे हौवाफोर सालायग्रायालाय सय हाजारखौलाय थांखायो ओमफ्राय बे लेडिसआलाय नायनांगोन नोंबा माबायदिखौ फसायो नायनानै खमायनांगोन एसे एनै जेन'बा थाइसे थाइनैफोरखौ मा मा कालार नांगौ नोंनोबा लांफैनो हागोन नायनानै दङ मेरला दङ साइखेलआलाय ओरैनो उन्दैफोरनि दं गिदिरफोरनि दं नों मा कालार लानो गोसोम दं गोजा दं बिदि आरो बास्केट गोनां नांगौ ना नाङा

बेसे गोजाननि नोंलाय नों बेसे गोजाननि ए ए

लांफैयोबा औ मानि जोंहाबो दामआ आजिखालि गोसा जाबाय नालाय आरो केरिं सार्स मा सार्स दङ नालाय बायदि रोखोम फिस लासै ओंखायनो माने खमनायाबो बारा बुरजा खमनो हानाय नङा जायखिजा रायलाय होनलाय दाम दर हागोन

औ दे थाबाय थाबायनानैनो फै फैनांखागोन ना नोङो हा खोनाबाय खोनाबाय औ थाबायबोगोन दा नोङो नायनोसै नायनोसै बेसेबां खमायनो हायो साइखेलखौ नायनानै खमायजागोन औ दे दे दे